पब्स नायट मार्केट्स कसिनो इण पणजीम क्लब उबाना क्लब एल पी के लव पॅशन करमा लॅपड वेली क्लब टिटोस सिंग नायट क्लब एल पी के वाटर फोंट क्लब हमेजर नायट क्लब कॅफे मांबो गोवा बागालिय नायट क्लब क्लब गुबाना कोबिया बार एंड किचन रशियन नायट लॉज एट बागा कलंगूट आफ्टर लायफ क्लब अँड लॉज खांडोलीम कोबिया बार एंड किचन खांडोलीम गोवा क्लब खुबाना आपोरा वाल्गिलियम आपोरा कॅफे मांबो कलंगूट हॅमर्ज हेमर्ज नायट क्लब बागा कलंंगूट एल पी के वॉटर फोंट क्लब नेरूल गोवा सिंक नायट क्लब खांडोलीम गोवा क्लब टिटोस बागा कलंगूट